आतां समज आमच्या घरांत कोण बरो ना जाल्यार आनी ताका नाचण्याच्या पिठाचें सत्व करून दिता कारण ताच्या आरोग्याक घटसाण मेळची म्हणून आतां समज दुसरें म्हणल्यार कोणाक जोर आयलो धर तूं जाल्यार ताका आमी तुळशीचें पान आसा पळय तें बरें शिजोवन तातूंन थोडे मसाले घालून नाजाल्यार साखर बी अशें घालून गोड घालून बरेंशें कडो करता ताचो आनी ताका तो पिवपा दिता कारण ताचे जिवाक मातशें बरें दिसूं म्हणून आनी तेलाचे चड वापर करनात जेवण करतना आनी सालाद डेल सालाद करतात बीटरूट घालून केरट केबेज मागीर टोमेटो घालून तें बरें किसून ताचो बरो सालाद करतात आनी तो खावपाक दितात आनी फ्रुट्स लायक एप्पल जो जिवाक खूब बरो तशें आनीकय आसात केळी ते सुद्दां खावपाक दितात आनी तांचो जुसय बी करतात मिक्सरांत घालतात आनी कांय दुसरें एड करनासतना बेश्टो फकत जूस दितात आनी समज कोण बरो ना जाल्यार ताका कोण्याचो कोण्याचो रवो करून दितात च्याव टायमार बीन पिवपाक आनी बरी फ्रेश फ्रेश भाजी करतात